जी हाँ हमने एक मूर्ति बनाई थी वो भोलेनाथ की थी और उसकी कलाकृति बनाने के जो प्रकिया थी बहुत ही अच्छी थी और मुझे बहौत ही चुनौति का सामना पड़ा मिट्टी नहीं मिल रही थी कभी कभी जिससे बनाया जाता है उसका रंगना नहीं मिल रहा था फिर भी फिर भी मैने किसी न किसी मुसीबत में कोई लेबरी करकर काम किया और पैसा आया तो उस पैसे से हमने रंगना वगैरह खरीदकर मैं मूर्ति बनाने शुरु कर दिया और मूर्ति बनाते बनाते मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी मूर्ति बन गई जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत गर्व भी हुआ और बहुत अधिक अच्छा भी लगा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मूर्ति तीन चार और बना सकूँ मैं